जि'यां तुस सारे जानदेओ कि साढ़ा भारत देश ऐ ते इत्थै केईं राज्य ते केईं भाशां बोल्लियां जंदियां न जि'यां पंजाब होई गेआ हरियाना होई गेआ बंगाल होई गेआ केईं भाशां न जेहड़ियां बक्ख बक्ख राज्य च बोल्लियां जंदियां न ते इक जम्मू कश्मीर राज्य ऐ जिसी भारत देश दा ताज आखेआ जंदा ऐ ते इत्थै डोगरी भाशा च बी डोगरे लोक रौंह्दे न ते डोगरी भाशा बोल्ली जंदी ऐ ते में तुसें गी आखगा कि जेह्ड़ी डोगरी भाशा ऐ एह् सारियें भाशां कोला बक्खरी बी ऐ कि जे इक मिट्ठी भाशा ऐ ते डोगरें दी भाशा ऐ ते लोक इत्थूं दे बड़े सारे लोक डोगरी बोलदे इ'त्थै जि'यांं बक्खरी बक्खरी डिस्ट्रिकां न उ'त्थै बक्खरे लोक रौंह्दे न ते केईं प्हाड़ी लोक न डोगरी बोलदे न पैह्लें बी डोगरी बोलदे हे पर हुन में अज्ज अज्ज दे दौर च दिक्खेआ जा ते जि'यां बाह्वे एह्दे कन्नै जम्मू कश्मीर कन्नै लगदा ऐ पंजाब उत्थै लोक पंजाबी बोलदे न पंजाबी भाशा बोलदे न पर जेह्ड़े जम्मू कश्मीर हुन पंजाबी भाशा कन्नै दिक्खेआ जा कि जम्मू कश्मीर दे लोक डोगरी बोलने च हुन बड़े झकदे न अजकल जि'यां पंजाब दे लोक न उत्थै पंजाबी बोल्ली जंदी शान कन्नै बोल्ली जंदी ऐ उत्थै कोई अफसर होग जेह्ड़ा बच्चा कोई पढ़े लिखे दा होग जि'त्थै जाह्ग कुसै सौ बंदे अग्गें बोलग पर ओह् कदें अंग्रेजी दा यूज नेईं इस्तेमाल नेईं करदा म्हेशां अपनी जेह्ड़ी पंजाब दी पंजाबी भाशा ओह् पंजाबी भाशा बोलग पर जेह्ड़े साढ़े जम्मू दे लोक न उ'नें ई दिक्खेआ जा तां अजकल तां जेह्का ओह् हिंदी जैदा बोलने दी कोशश करदे न बच्चे बच्चे दिक्खो स्कूलें कालजें च जा दे न आपस च हिंदी बोलदे डोगरी मतलब ग्राएं च कुतै कुतै बच्चे बोलदे न अजकल पर बोलने च जैदा शर्म करदे न बाह्र दिक्खेआ जा उत्थै हरियाना होई गेआ उत्थूं दे बच्चे हरियानवी बोलदे न मतलब बोलने च शर्म नेई करदे अपने शान कन्नै बोलदे बड्डे बड्डे अफसर होई गे पढ़े लिखे दे मास्टर मुस्टर होई गे ओह् बी अपनी जेह्ड़ी राज्य दी भाशा ओह् बोलदे पर इत्थै डोगरी लोकें बोलना बंद करी ओड़ी दी आखेआ जा ते हुन डोगरी बधाना साढ़ा इक फर्ज ऐ साढ़ा जे अपनी मात्तर भाशा बधाओ जेह्ड़ी साढ़े जम्मू कश्मीर दी भाशा डोगरी ऐ अगर दिक्खो जिसलै बच्चे दा जन्म होंदा ऐ जिसलै ओह् स्कूल जाना शुरु करदा इक ते जेह्ड़े मां प्यो न उं'दे ओह् आखदे नेईं बच्चे असें अंग्रेजी स्कूल भेजने उत्थेै अंग्रेजी गै पढ़ानी ऐ पर नेईं असें अपनी अगर ग्रां ग्राईं लोक आं ते असें ई डोगरी गै औनी चाहिदी और भविक्ख बनाना चाहिदा भारत सरकार ने अठमें शड्यूल च इसी जगह् दित्ती दी ऐ हुन डोगरी साढ़ी गी हिंदी डोगरी होई बाकी दियां भाशां होई गेइयां उ'नें ई जगह् लब्भी दी ते असें इ'नें ई बधाने शा अग्गें कोशश करनी चाहिदी असें स्कूलें कालजें दिक्खो तुस सब्जैक्ट बी लग्गे दे न टीचर पढ़ा दे डोगरी दियां ते बच्चे हुन बच्चे असें ई इ'नें अग्गें बधाइयै आखना चाहिदा कि डोगरी पढ़ो ते अपना सब्जैक्ट रक्खो इ'दे च अग्गें बच्चे तुस अग्गें अपने जेह्ड़ा अपना फ्यूचर आवै दा जेह्ड़ी औने आह्ली पीढ़ी ऐ उ'नें ई बी डोगरी पढ़ाने आस्तै जागरूक करो केईं मतलब कि हर तुस दिक्खे जा हर राज्य च अपनी भाशा गी शान कन्नै बोलदे न पर इक अस गै आं मिगी बड़ा अफसोस होंदा आखने च जे साढ़े लोक डोगरी च झकदे बड़े न ते झक्कन निं अगर इसी बोलगे अस हर जगह् सुनी जाग ते लोकें इसी झक्क बी खु'ल्लना लोकें दा लोकें शान कन्नै बोल्लै करनी ते जेह्ड़े बाह्रले राज्य दे लोक न उ'नें बी दिक्खना के हां साढ़े च ते लोक डोगरी बोल्लै दे न जम्मू कश्मीर दे लोक डोगरी बोलन ते डोगरी गी असें अग्गें बधाना ऐ ते इसी लास्ट च जेह्ड़ा इक औह्दा बी लब्भे दा ऐ मतलब अगर असें ई साढ़ी सरकार ने असें ई इ'नें शड्यूल च पाए दा ते असें ई इसी बोलने च शर्म कीऽ करनी इसी असें बधाना हर राज्य दी अपनी अपनी भाशा जेह्ड़ी ऐ शान कन्नै बोलदे ते असें बी शान कन्नै बोलनी पढ़ाई च बी पढ़नी चाहिदी की जे अजकल सब्जैक्ट बी आए दे कताबां बी आई दियां न बड़े बड़े कवि बी हैन जि'नें डोगरी बोल्ली दी लिखी दी ते असें इसी बोलना ते अग्गें बधाना ते शान कन्नै इसी अग्गें चलाना